ओइ जोंना पिकनिक जाहैनो होननाया बोरै जाखो थारिकखौनो फिक्स खालामाखै दाबो लोगोफ्राबो मिलायजोबाखै ओमफ्राय फैसाया बेसेबां बेसेबां खांनांगौथाय एसे बिदिनो एसे बुरजा बुरजा खांनांगोन जानाय लोंनायफोरा मोजां जानांगोनना मानसिया बुरजा जाबाथ' बास लानांगोन नङाबा माबा विंगारफोरजों थांजागोन ना जानाया बिदिनो ओंखाम खालामनोसै ओमफ्राय ओंख्रिफोराथ' थाखा नांगोन ओमफ्राय बेदर हांनायफोर एवनाय गासैबो लाजोबनांगोन औ दामग्रा नङाबाथ' जाखानाय नङाना मोसानांगौ अ बे मालायनि दामनायफोरजों मोसानांगौबाथाय गैला ओमफ्राय लोंगोना लोङा नोंसोरलाय लोंगोन ना लोङा नोंसोरो लोंग्राफ्रा साबैसे दंथाय हिसाब खालामनांगोन ना औ बिदिनो माबासो जागोन खोमालै सेंग्राफ्रा माहोनो बिस जन थ्रिस जनसो जागोनखोमा आउटनिबो दं नामा आउटनिबो दङ दस्रानि जेनेबा कलेजनि अनगायै दस्रानिबो दं

जाय जाय थाङो फैसा होबानो जाबाय ना ओंखाम ओंख्रि संग्राफोरा ओमफ्राय भारा लांनांगोन नामा एक्सट्रा औ संग्राफोरना बहाबा एसे बेरायहैनांगौबोना हरै थांनानै संदो खावदो ओमफ्राय जोंनो संनांगौबा एसे बेलेग जागोन संग्राफोर लांफायोबा एसे मोजां औ दे